जोंनि गामियारि रायजोआव जोंनि माखासे हारिमुयारि आरो ओनसोलारि मोसानायफोरा जोबोर मुंदांखा जायो जोंनि सुबुंफोरा मोसानायनि फोरबोफोरा जाहैबाय बैसागु दमाहि आरो माखासे फोरबो आरो माखासे फुजा बेफोराव जों मोसानाया गोबां मुंदांखा आरो गोबां मुंदांखा आरो मोसानायनि माखासे मोसानायनि माखासे मोसानायनि माखासे जों मोननाय बिदि थायो जों बैसागु मोसानायाव बा बैसागु फोरबो जाजेननायनि नैथि सानाव जों बोराय बुरि गासैबो सेंग्रा सिख्ला ज' जानानै जोङो गामियावनो मोनसे बयनिबो न' न' थांनानै मोसायो बेफोरखौ जों बैसागु मोसानाय होनो आरो बे बे समावनो गामिनि गासैबो गामिनि गोरा गामि गोरा गिदिर उन्दै गासैबो ज' जानानै गासैबो ज' जानानै जोङो गासैबो ज' जानानै जोङो मोसायो आरो मोसायो बेफोरनो बेफोरनो जाहैबाय गामियारि मोसानाय लोगोसे जों नुयो आरो जों दमासि दमासियाव जोङो दमासियाव गथ'फ्रा ज' ज' जानाय नखर नखर मागियो जा एसे मोनो बेजोंनो जोङो गथ'फ्रा लावखार ओंखाम जायो दमाहि बैसाग माग गोदान खालि बेनो जाबाय बर'फोरनि मोसानाय